हमें स्वेटर बनाना आता है जैसे मेरा एक छोटा सा बच्चा है उसके लिए हम स्वेटर बनाए थे उस उसके लिए उसके नाप के सूटर पचास फंदे का साठ पचपन फंदे का बनेगा और हम स्वेटर सलाई से बनाते हैं और कभी कभी तो क्रूस से भी बना लेते हैं और मेरे घर वाले के भी उनके लिए भी स्वेटर मतलब बनाते हैं तो उनके लिए सौ डेढ़ सौ तक फंदे का हो जाता है और हम सिलाई भी करते हैं हमारे यहाँ शादी पड़ी थी तो हम गए थे मार्किट साड़ी लेने तो साड़ी मुझे एक साड़ी मुझे बहुत पसंद आई फिर मैं उसको ले आई उस पेटीकोट उसका बनाए तो मेरे से पेटीकोट भी खराब हो गया उसका और बिलाउज़ भी उसका मेरे से खराब हो गया ना सिल पाई मैं उसको फिर मैं कपड़ा लाई पेटीकोट का और सोची साड़ी में फॉल भी लगा लेते हैं तो फ़ोल्स भी उसमें मोती के वजह से ना लगा पाई साड़ी में बे वो भी मेरे से खराब हो गया और फिर मैं दे आई टेलर को फिर उसने बना के दिया और उसके बाद